जेको विकामिजो पंखो उहो अमेज़ॉन जे द्वारा वरितो आहे हुन में आवाज़ु तमामु घणो आहे जंहिंजे करे मूंखे ॾाढी परेशानी थी रही आहे ऐं उन जे उन जे स्पीड खे घटि करण जे लाइ जेको हुन खे धागो लॻायो आहे उहो कंहिं बि कम जो न आहे उन खे जीअं छीक त उहो ख़राबु थी रहियो आहे मूंखे इहा ॻाल्हि पसंदि कोन आहे